रेही स्ट्रैंथ दी गल्ल अगर कोई बी मन्नियै चलो कि अंजान कोई बी अंजान व्यक्ति ऐ न अगर इ'यां अंजान नी मतलब कि मन्नी चलो मेरे कन्नै कोई क्लासमेट ऐ मेरा कोई कोई मेरे कन्नै पढ़दा होर मेरे कन्नै नेईं बोला दा अगर में नुहाड़े कन्नै गल्ल कीती नी मेरे कन्नै क्या अपनी गल्ल मेरी गल्ल लेइयै चलो अ'ऊं आई इलैबंथ बिच्च जियां में स्कूल चेंज कीता में मि कोई नी ऐ हा इत्थै सेही जियां कोई पुच्छदा हा में उ'न्ना गै रिस्पांस करना कुसै कोई बी बंदा मि पुच्छदा कुड़िया महाराज बड़ा ऐटिट्यूड कुड़ी इ'यां उ'यां जिन्ने जिन्ने मेरे कन्नै गल्ल कीती उ'नेंगी अ'ऊं अच्छी लग्गी कि बोह्त अच्छी बच्ची ऐ बोह्त अच्छी ऐ कि गल्ल बड़े ढंगै कन्नै करदी ऐ जेह्दे कन्नै नेईं कीती ओह् बी आखन लगे बड़ी खड़ूस ऐ बड़ा ऐटीट्यूड ऐ लड़ाकू कुड़ी ऐ ते अ'ऊं केह् करी सकदी ही मतलब कि मेरा जेह्ड़े कुसै पर ब्यक्ति कन्नै अ'ऊं गल्ल करगी बोह्त ही फ्रैंक होइयै गल्ल करनी अच्छे तरीके कन्नै गल्ल करनी होई सकदा कोई बी मतलब कोई कोंपीटिशन होग किश बी होग अ'ऊं हर इक बिच्च अ'ऊं पार्टीस्पेट करनी होन्नी ठीक ऐ हर इक बिच्च पार्टीस्पेट करनी होन्नीं

रेही मेरी वीकनेस दी गल्ल हून में भाई में पता कि मिगी बड़ा किश औंदा हा इ'यां नी कि मिगी ओवर काफीडैंस की बड़ा औंदा किश मिगी नेईं जिन्ना मिगी औंदा ओह् मिगी पता इन्ना ओवर अ'ऊं कदें बी ओवर काफीडैंस नी करनी कि बाकी आह्ले इ'यै लगदा कि बड़ा महाराज बड़ी डैल मारै दी बड़ा ओवर काफीडैंस ऐ हून कोई जो मर्जी गै कुसै गी आक्खै ओह् थोह्ड़ी चलना होंदा ओह् मिगी पता कि मिगी किन्ना औंदा जिन्ना मिगी औंदा हमेशां मन्नियै चलो कि मिगी ज्यादा औंदा अ'ऊं मतलब कि औंदा मिगी पूरा सौ प्रसैंट अ'ऊं पूरा सौ प्रसैंट कुसै गी शो नेईं सौ प्रसैंट अ'ऊं नब्बै गै अस्सी नब्बै पर होन्नी कि महाराज हून हून अ'ऊं मन्नेआ में बिलांग करनी आं बड़ी हाई मिडियम फैमली बिलांग बड़ी हाई फैमली बिलांग नी करनी आं हून कुसै इयां जज नी करा नी कि महाराज अ'ऊं बड्डी हाई ऐसी फैमली कोला बिलांग करनी आं इ'यां अ'ऊं अवा नेईं इ'यै होंदा कि कुसै गी इ'यै लगदा कि बड़ा महाराज ओवर काफीडैंस होई गेदा कुड़ी गी मेरी वीकनेस इ'यै होर मेरी स्ट्रैंथ इ'यै कि अ'ऊं सारें कन्नै बोह्त फ्रैकलिंग करनी गल्लबात करनी होन्नीं जेह्ड़ा बी कोई अंजान व्यक्ति होऐ दो मैंटें बिच्च अपना बनाई लैन्नी होन्नी हर स्टेज पर कोई बी हर बारी अ'ऊं स्टेज पर जाइयै ओह् करनी होन्नी पार्टीस्पेट करनी होन्नी कोई बी गल्ल अ'ऊं उत्थें स्टेज़ पर बोली लैन्नी होन्नी मजे कन्नै मगर जेह्ड़े लोग दिक्खा दे होंदे ओह् इ'यै आखदे भाई बच्ची ओवर कानफिडेंस बच्ची बड़ा बोलै दी ऐ बट एह् ऐसी कोई गल्ल नी ऐ में सारें कन्नै अच्छे तरीके कन्नै गल्ल बात करना होन्नीं